जोंनि गामियाव बिदिनो सोरबाबा खृष्टियान सोरबाबा हिन्दु बेबायदिनो बखिलायनाया गाहाम नङा आरो गावजों गाव अनलायलायनानै ज' थायो आरो जोङो गासैबो मोजां गासैबो खृष्टियानबाबो हिन्दुबाबो एखे बे मोदाय मासेयानो आं जे गासैखौबो मोजां मोनजोबो आरो बेफोरबायदि माबा लायनायाबो मोजां नङा बखिलायनायाबो गासैबो जों जयैनो मिलायनानै थालायलायो गामि मोनसेयावनो आरो जोंहा जों जोंनि हिन्दुआनो थाबाय बिस्रा बिसोरनि खृष्टियान थाबाय बेफोरो आरो बांगालफ्राबो गावसोरनि मालाय गावसोर सोलिलाङो बेफोरबायदि आरो ओमफाय बेफोरबायदि गावजों गाव बखिलायनाया बिराद गाहाम जाया आरो आंनि थाखाय